हां जी हां डाक्टर जी में बमार हां मिगी शूगर ऐ थाईराईड ऐ तोे यूरिया बी ऐ ते ओह् बी ते ओह् डाक्टर दै पास गेदी ही दवाई गी गेदे ही पुज्ज पर्ची टैस्ट कराया फिर रिपोर्ट मिली ते फिर हून ओह् दवाई डाक्टर गी दस्सेआ हून ओह् दवाई आंदी ऐ ते हून खानी बी ऐ गै हां जी हां शूगर आह्ली बी थाईराईड आह्ली इक टिक्की थाईराईड़ आह्ली खानीं पौंदी इक टिक्की ओह् बी फर्क ऐ नी लगदा ऐ हां जी खन्नी हां दाल फुल्का सब्जी मिट्टा घट्ट खानां हां नेंई खंदी चौल राजमां नेंई खानें चिट्टे चनें नेंई खानें